जेह्का साढ़ा उधमपुर शैह्र ऐ उधमपुर शैह्र जम्मू उधमपुर शैह्र जम्मू कश्मीर दे अन्दर दा इक शैह्र ऐ डिस्ट्रिक ऐ इक उधमपुर डिस्ट्रिक साढ़े उधमपुर डिस्ट्रिक बिच जेह्कियां बी साढ़ियां हैल्थ फैसिलिटियां न जिन्नियां बी साढ़ियां हैल्थ फैसिलिटियां न जेह्दे बिच कि साढ़ा डिस्ट्रिक अस्पताल न डिस्ट्रिक अस्पताल जेह्के बी साढ़े कलीनिक न ते जिन्नियां बी साढ़ी दवाऽ दी दकानां न साढ़े उधमपुर शैह्र बिच ओह् बिल्कुल स्हेई बिल्कुल टॉप दियां न साढ़े उधमपुर शैह्र बिच जिन्नियां बी साढ़ियां साढ़ा जेह्का साढ़ा एह् उधमपुर डिस्ट्रिक अस्पताल ऐ एह् बी पैह्ले दे टैम न पैह्ले दे टैम दा जेह्के बी साढ़े पंज दस साल न ओह्दे बिच्चा अज्जे दे टैम उप्पर बिल्कुल इस अस्पताल बिच हर जेह्कियां न सुविधां न सारियां सुविधां उपलब्ध न जि'यां कि जि'यां बौह्ने दी जगह् होई होर होर जेह्का हून इक साल साल दा इत्थै एमस अस्पताल दा बी कम्म लग्गे दा ऐ जेह्का की आने आह्ले टैम उप्पर इस एमस दे अस्पताल दी बजह् कन्ने साढ़े जेह्के उधमपुर देे जिन्ने बी युवा न उने रुजगार थ्होंना ऐ ते जेह्के साढ़े उधमपुर दे जेह्का डिस्ट्रिक्ट ऐ एह् बी इक डवैल्पड जेह्की डवैल्पड डिस्ट्रिक ऐ ओह् बनी जानी ऐ जि'यां कि बाकी अपनी राजधानी दिल्ली होई अपने होर जेह्की राजधानी जेह्कियां बी साढ़ियां स्टेटां न ओह्दे उं'दे तरीके न होर बी जिन्ने बी साढ़े उधमपुर शैह्र बिच जिन्नियां बी दकानां हैन जिन्नियां बी आस पास दियां दकानां जिन्नियां बी मैडिकल शॉप न जिन्नियां बी दकानां न उद्धर जेह्के रिज़नेवल ढंगा दे रेट बिच जिन्नियां बी दोआइयां हैन ओह् थ्होआ करदियां न और जेह्कियां अमरजैंसी केस बिच जेह्का साढ़ा डिस्ट्रिक अस्पताल ऐ ओह्दे बिच जेह्कियां बी दोआइयां न ओह् बिल्कुल अच्छे रेट उप्पर थ्होई जंदियां न जि'यां कि अस दिक्खी सकने न जेह्का साढ़ा करोना टैम हा दो ज्हार बीह् इक्की दा जेह्का करोना टैम हा ओह्दे बिच बी जेह्का साढ़ा डिस्ट्रिक अस्पताल ऐ ओह्दे बिच कोई बी उं'दी तरफा कोई लापरवाही नेईं दिक्खी गेई ऐसी उं'दे बिच इक पूरा प्रापर इक कोविड कोविड दा इक पूरी जेह्की इमारत ऐ जेह्की बिल्डिंग ऐ ओह् जेह्की अस्पताल दे बैक साईड़ बिच बनाई दी ही जेह्के बी जेह्के बी उत्थै करोना पेशैंट आए उं'दे आस्तै पूरी बौह्ने दी रौह्ने दी पूरी बवस्था ही गौरमैंट दी होर बी जेह्का साढ़ा मिलट्री अस्पताल ऐ मिलट्री अस्पताल सिर्फ अपने जेह्के फौजी भ्राऽ न उं'दी उं'दी फैमिली बास्तै गै जेह्का मिलट्री अस्पताल ऐ उत्थै जेेह्की जेह्की बी सुविधा ओह् मिलट्री अस्पताल बिच थ्होंदियां न जेह्के बी आर्मी दे सपाही न उं'दी फैमलियें गी ओह् जेह्का साढ़ा डिस्ट्रिक अस्पताल ऐ इत्थै हर सुविधा उपलब्ध न जिन्नियां बी कोई बड्डे ओपरेशन होइयै होर बी जेह्के बड्डे डाक्टर न ओह् सारे इत्थे उपलब्ध न और जेह्का एह् अस्पताल ऐ न्हाड़ी बजह् नै आस पास दे लोकें गी बी बड़ी रुज़गार थ्होए दा ऐ आस पास दे लोकें गी बी ते साढ़ी जेह्की उधमपुर डिस्ट्रिक ऐ इ'नें चीजें बजह् नै गै इ'नें सुविधाएं दी बजह् नै गै साढ़े भारत दी टॉप दी जेह्की डिस्ट्रिकां न उं'दे बिच सुविधाएं दे मामले च खासकर कि हैल्थ जेह्की साढ़ी हैल्थ दे मामले च ओह् साढ़ी उधमपुर दी डिस्ट्रिक पूरे देश बिच टॉप दी डिस्टरिकें बिच औंदी ऐ इ'यै हे किश बैनिफिट साढ़ी उधमपुर डिस्ट्रिक दे जेह्के बी हैल्थ दे जेह्के बी सैक्टर हे हैल्थ सैंटर अस्पताल कलीनिकें ते दकानें दे